ऑनलाइन ख़रीदारी अॼु जी तारीख़ में तेज़ी खां वड़ंदड़ पहलू आहे इहो ग्राहकनि खे शयूं ख़रीदनि ऐं विकिरण लाइ हिकु सुठो मंच प्रदान थी करे ऑनलाइन शॉपिंग सां असांजो वक़्ति बचे थो ऐं ॿिया बि असांखे घणेई फ़ाइदा थियनि था इहो मां क़िस्सो ॿुधाए रही आहियां कि मां पंहिंजी भेण जे जनम ॾींहं लाइ कुझु ॾींहं अॻु फ्लिपकाट ते हिकु सुठी सुहिणी फ्रॉक ऑडर करी ऐं उहो ऑडर मुंहिंजो सत ॾींहंनि जे अंदरि अची वियो जॾहिं मूंखे इहो पार्सल मिलियो त मुंहिंजी भेण खे मां इहो सुखिड़ी भेंट में ॾिनमि त चयुमि ऐं जॾहिं मां उन खे ॾिनी त हुन पंहिंजे जनम ॾींहं जे ॾींहं हिकु सुठी आलीशान पार्टी रखी ऐं हुन पार्टीअ में मुंहिंजी पार्सल जेको उहो स्वीकार करे करे हुन खे पायो ऐं जॾहिं उन इहो पायो त हू ॾाढी सुठी ऐं प्रिंसस पई लॻी मुंहिंजी त उन था अखियूं ई कोन पई लहियूं पर इहो ॾाढो रंग बि सुठो आहियो परफेक्ट रंग आहियो हो परफेक्ट फिटिंग आई हुई ॾाढी तमामु घणे में घणी जेतिरी असांजी तारीफ़ु कयूं कम आहे छाकाणि त इहो ऑनलाइन शॉपिंग ॾाढो सुठो ऐप आहे ऐं मां हिन जी फीस ॾाढी सुठी में सुठी ॾियणु थी चाहियां छाकाणि त मुंहिंजो ॾाढो सारो वक़्ति बची वियो ऐं मूंखे जेकी शइ खपंदी हुई मूंखे उहा ई शइ पंहिंजी मिली आहे ऐं मां जेतिरी तारीफ़ु कयां ओतिरी तारीफ़ु घटि में घटि आहे मूंखे इहो रेटिंग ॾियण जो अगरि मिलंदो त मां हिन खे पंज स्टार पंज सितारा रेटिंग ॾियणु चाहींदुसि छाकाणि त ही एमेजॉन ऐप ॾाढो सुठो आहे ऐं मां हिन खे पहिरियों दफ़ो में ई सिलेक्ट थी कयां ऐं ही ॾाढो सुठो ऐप आहे